जोंनि ओनसोलाव दा माने धर्मवा गोबां बायदि बायदि धर्म लाबाय धर्मवाबो गोदान गोदान सफैबाय थायो मा मा धर्म सफैयो बेखौ जों बुंनो नो रोङा आरो जोंहा जोंनि दा फालिबाय थानायखौ जों मिथिगौ ख्रिस्थान हिन्दु माबा मा होनो सनाथन माबा इसोर धर्मखौ बोरै अबेनिफ्राय माबायो सोलायनानै फैयो बे धर्मखौ जों मिन्थिनोनो मोना दा मालाय गोदान गोदान गोदान मानसिफोरा लाबोयो आरो लाबोयो माबेनिफ्राय फैयो सोरबा बा बिबारजों होयो सोरबाबा आवाथि सावो ब्रह्मफोरा सोरबाबा मा मा माजों माजों होयो दा खाथि खालायावबो थांनाबो जोंनाव गामियाव एथ'ग्राब धर्म सोलायनाय नङा नालाय जों बाहेरानिफ्रायल' नुयो आरो माबा द्रेस गानलायनाय माबा गानलायनायफोरखौबो नुयो द्रेस गोनां धर्मवा इसोर ना सोरजिगिरिनो बे सोरजिगिरि धर्मबो दंनो ओमफ्राय दानि ब्रह्म कुमारि दं नो माबा माबा गोबां दंथारोनो बेखौथ' जों गासैबो बुंनानै फोजोबनो हाया बेबायदि धर्मखौ जेनेबा सोलाय सोल' लालाय गारलाय गोदोनि दिनावथ' जोंना गोबां बोराय बुरि गाहाय गाहायफोरानो बर'नि दानि मोनसेल' बाथौ धर्मखौल' फालिनानै जाबोदोंमोन आरो जों गोदो नुनाय उन्दै समाव लोगो मोन्नाया जोङो रायजोआवनो फुजा होयो बा रायजोनि दै सान्थि जोंनो गोथार जायोमोन न'खराव न इसे लिरसेनानै रायजोआव सान्थि लायबानो सान्थिया गोथार जायोमोन दाथ' नखर नखर गोदान गोदान धर्मनि गोदान गोदान बायदि बायदि बायदिसिना रोखोमनि माबा ओंखारबाय आरोखि धर्मबो ओंखारबाय नियम आयदाफ्राबो ओंखारबाय